हलो कोन मोबाइल लेबै अपने बतयबै तब नऽ मोबाइल तऽ बहुते छै कोन लेबै टचवला लेबै कि छोटका लेबै कि कोन लेबै मोबाइल तऽ ओ बतयबै अपने नऽ बहुत रकमके मोबाइल छै मोबाइल देखलाके बाद ने पहले अइयै अपने दोकानपर ओकर बाद मोबाइल देखियै जे पसन्द आयत ओकर बाद बोलबै किश्तपर लेबै की कहै छै कि कैश जमा करबै केना लेबै ओसभ गप तऽ ठीके छिकै जे दस हजारके मोबाइल लेबै तऽ हमरा की कहै छै जीरो परसेन्ट ब्याजपर महीने महीने जमा करै लेल पड़त अपनेके आओर नही जमा करि पैलियै सहीसँ तऽ मोबाइल बन्द करि देल जायत आ नही तऽ आबि कऽ अपन कोन कम्पनीके मोबाइल लेबै अहाँ देख लिअ हमरा पास विवोके छै आओर की कहै छिकै ओकर छै सैमसंगके छै बहुत जे छै ने मतलब मोबाइल छै जे कम्पनी अपने कहबै ओ जेहन मोबाइल लेबै वैसन दाम होइ छै दस हजारसँ लए कऽ बीस पच्चीस तीस सभ अथीके मोबाइल छै अपने जे मोबाइल पाँच हजारमे पाँच हजारमे विवोके मोबाइल नही हैत हँ दस हजारमे आबि जायत अपना किछु कैश जमा करबै ओकर बाद अपना मोबाइल लेबै एकदम एक्युरेसीके सङ्ग हँ ठीके छिकै यहाँ अयबै मोबाइल लेबै अपना जे छिकै ओ कार्य हम करि लेबै मन्थली अपनेके हम किश्त बान्हि देबै अपने मोबाइल लिअ किश्त अपना हर महीना टाइमके साथ जमा देबै हँ किएकि किश्तवला मोबाइल बहुत लोक लै छै आ कहै छै हम नहि भरबै तऽ की कहै छै ओ नहि सोचबै मोबाइल लिअ हम दऽ देलियै लेकिन टाइमसँ जमा करियै मोबाइल चलत अगर एक्को किश्त रोकलियै तऽ मोबाइलमे लॉक लागि जायत हँ किछुके किछु रुपैआ जमा दिअ ओकरबाद अपना किश्तपर मोबाइल लिअ हर मन्थली अपना जमा करू हँ आ कऽ अपना जल्दी लए लेबै मोबाइल